धर्माचें एक उलोवपाच्या सांगपाचें म्हळ्या आतां पय म्हाज धर्म हिंदू पूण हिंदू धर्माक कितल्यो जाती आसा तरी पूण पयलीं जातालें आत तशें ना पयलीं धर्माक जाती आसलेले आनी वट मोटे आसलेले पूण आतां तशें ना एक बरें आसा आनी हांव जे वाड्यार रावत पय थिंग क्रिस्तांव बी आसा आनी अशें आसा की आमचें तेवू पी कसले सण जाले कसलो तेंचो प्रोग्राम दोवरलो फंक्शन जालें आमकां आपयता मिसा आपयता लादीन आपयता सांगता आनी आम वयता बी आनी जेन्ना आमचे फण आस सण आसता चवथ म्हण नाका दिवाळी नाका तेवू चोवथी येता आनी जोवता आनी आम इवन आम ते कोण येयना पय तेंकां आमी जोवन एक आपणाचें एक मोग आस म्हूण आमी एक शेजारी म्हूण डिता आनी अशी जेन्ना आसत पय न्हू जेन्ना एकमेकाचे तेजी फ म्हाजी फं तेजी फंक्शनाज तेजे धर्माचें कल्हें रिलेशन आमी रिस्पॅक्ट डिवोप आनी आम तेंच्या घर वसप तेंक एक वीश करप ती आपुलकाय दाखयपा तेन्ना एक धर्म आनी रिलीशन यें सगल्यो बरी उरता तेवूय ए तेंकां आपोप सांगोप आसता आनी आत कितें पयलीं भशेन चड कितें ऑके कितेंच पूण